जेहन नीक कलाकार रहय छथिन तेहन नीक पेन्टिंग बनय छी कलाकारपर निर्भर छै जे जेहन कलाकार रहय छै जकर जेहन मानसिक रहय छै तेहन अहाँके पेन्टिंग बनय छी तऽ अहाँके बहुत सुन्दर पेन्टिंग बनय छै